हैलो अंजी दिक्खो अज्जकल जेह्ड़ा इंस्टाग्राम उप्पर चला दा ऐ जि'यां रील्स चला दी जि'यां किश बी चला दा जियां एक्सपोज़र ऐ ऐना लोग जि'यां कुदै घूमनें ई जंदे अज्जकल दिक्खो अस अपने लाई लैन्ने जोल्लै अस कुतै घूमने ई जंदे आं किश बी होंदा ऐना अस अज्जकल केह्ड़ी जगह् इंसान जाई निं सकदा ऐ जि'यां में में अपनी पर्सनल गल्ल करां मिगी ट्रैकिंग करना पसंद ऐ जि'यां अ'ऊं मैक्लोडगंज चली जां अ'ऊं डल्हौजी चली जां अ'ऊं कटरै चली जां जां उधमपुर चली जां ठीक ऐ ना जां अपने इद्धर पत्नीटॉप चली जाचै सनासर चली जाचै कशमीर चली जाचै एह् घूमने दी गल्ल ऐ एह् अपने एक्सपीरियंस दी गल्ल होंदी ऐ अपने शौंक दी गल्ल होंदी ते कुसै ई एक्सप्लोर करने दी होंदी जि'यां में आं में कदें दिल्ली जन्ना ट्रैवलिंग करना मतलब साढ़ा कम्म मेन एह् ऐ कि जुत्थें जाना उत्थें पूरा एक्सप्लोर करी आना जि'यां अस जयपुर गे उत्थें एक्सप्लोर कीता जि'यां दिल्ली ऐ जि'यां चांदनी चौक ऐ चांदनी चौक च थाह्नूं बक्खरी बक्खरी चीज़ा लभदी ऐना ते चांदनी चौक दी गल्ल करचै जे चांदनी चौक दी गल्ल करचै ते उत्थें जि'यां में आपें एक्सप्लोर कीते दा पर्सनली एक्सप्लोर कीते दा जि'यां उत्थें होइया मतलब तुसें उत्थें लेडीज़ सूट लभदे ऐना जेंट्स मिलदे फुटवियर दा कम्म ऐ डेकोरेशन दा कम्म ऐ उत्थें अपना लाल किला आइया मतलब इक टूरिस्ट प्लेस ऐ ओह् ते ट्रैकिंग दा मतलब एह् होंदा कि मतलब तुस चैलेंजिंग होंदी कि तुस अपने जाओ घूमों फिरो उत्थें अपना स्कोप दिक्खो केह् ऐ केह् नॉलेज लैनी तुसें केह् गेन करना लोग शॉपिंग करन जांदे हून जम्मू दे बाह्र जांदे हून जम्मू आंदे किश लोग बाह्रों जम्मू आंदे ते ते हून ट्रैकिंग करनी जि'यां तुस मैक्लोडगंज चली जाओ उत्थें ट्रैकिंग एरिया होंदा जि'यां पैदल चलियै अट्ठ दस किलोमीटर उप्पर अपने टैंट लाया उप्पर खाद्दा उत्थें रुट्टी शुट्टी खाद्दी ते अपने उत्थें सेइयै ते अगले दिन आइये ट्रैकिंग करियै एह् इक एंजॉयमेंट होंदी ठीक ऐ जि'यां किश लोग इत्थूं जंदे केह् नांऽ उत्थें सनासर जंदे पत्नीटॉप जंदे उप्पर हॉर्स राईड़िंग करदे केईं लोग पैदल जंदे उप्पर दिक्खन ठीक ऐ ना हून जि'यां पाइड होंदा जि'यां जि'यां तुस हून ट्रैकिंग करने ई कुदै बी जाई सकदे ओ